हमारे स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन बनाया जाता है जिसमें की बहुत से बच्चे भाग लेते हैं जो अलग अलग तरह के डाँस प्रस्तुत करते हैं और कई लोग नाटक भी करते हैं जिससे नाटक के द्वारा संदेश देने की कोशिश करते हैं और इसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चे सारे लोग भाग लेते हैं मैंने भी डाँस में भाग लिया था और फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आते हैं उन्हें लास्ट में इनाम भी दिया जाता है और बहुत अच्छा लगता है स्कूल में ऐसी काफी सारी प्रतियोगिता प्रतियोगिता है कि करवाई जाती है जिसमें कि अनेक बच्चे भाग लेते हैं और उससे कि मनोरंजन होता है और इस्कूल में से बहुत से लोग गोंडी महाराष्ट्रीय बंगाली गुजराती ऐसे अनेक प्रकार के नृत्य कर नृत्य प्रस्तुत करते हैं और जिससे कि हमें नाटक के द्वारा ऐसे बहुत सी चीज़ों के से के संदेश दिए जाते हैं और देशभक्ति पर देशभक्ति के देशभक्ति पर भी डाँस किए जाते हैं गाने गाए जाते हैं इससे बहुत से समारोह मनाया जाता है जिसमें कि बहुत से लोग भाग लेते हैं और हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है जिससे कि डाँस में भाग लेने से